हलो हा ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो हा ॿुधायो ॿुधायो हा सुठी लॻी

मटर पनीर हा ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो तव्हां असांखे मौक़ो ॾिनो हा असांजो सिंधी खाधो ॾाढो फ़ेमस आहे हा हा असां फ़्रेश फ़ेश ठाहींदा आहियूं न सभु ताज़ो मालु ईंदो आहे असां वटि हूं सारे असांजा क हा करमचारी शैफ़ ॿाहिरि सां आया आहिनि हा सुठो लॻो न फ़ूड पुलाउ असांजो फ़ेमस पुलाउ आहे असांजो डेली हिकु ॿ कुंटल पुलाउ त निकिली वेंदो आयो हा ॾाढो सुठो भई ॾाढो सुठो हा असां अचजो हा असां हा हा अचो तव्हां अचो तव्हांजा परिवार वारा अचनि ऐं दोस्त माण्हुनि खे बि ॿुधाइजो हूं हा हा तव्हां भले असांजे वटि डिलीवरी बि ॾी ॾींदा आहियूं असां तव्हां भले घरु वेठे हा हा हा हा घरु बि मोकिले छॾींदा असां तव्हां भले ॿुधाइजो ठीकु आहे दादा अचजो तव्हां हां हरि ओम